हमसब किसान घर के लोग है आओर खेती बारी करे के सब दिन से जीविका के लेल सबसे अच्छा स्रोत है खेतिए बारी सब कुछ कऽ के जीवन उवन सब पालै पोसै छी हमसब सब तरह के एक तरह के खेती करै छी जैसे की धान गेहूँ सब करके साथ साथ मे सब्जी उब्जी भी उगाबे छियै आओर फूल फल है या फिर तरकारी है इसब भी उगबै छियै एहिमे है कि आब फूल फूल है की फूल सब भी माली उली ले जाइ छै आओर पैसा भी दै छै जैसेकि बहुत हेल्प हेल्प भी होइ छै आओर है की फूल खूशबू के लेल भी वातावरण ईसब के महकबैत रहै छै सब सुन्दर लगैत रहै छै आओर देखे मे भी आसपास मे बहुत सुन्दर लगै छै आ तरकारी के है तरकारी भी सब तरह से उगबै छियै सब तरह के सब्जी उगबै छियै बजार मे बेचै छियै पैसा होइ छै आओर ई है की कोइ भी अगर सब तरह के फल फूल तरकारी पेट भरे के लेल जो भी होइ छै सब तरह के मिला करके आओर खेती करै छी